जब हम लोग बाहर रहते हैं ऐसे कोनो बात होई जाता है पैसा कोड़ी मिलता है तब उ पानी में ओ तीन कहीं कांद हुआ तो हम लोग सोचते हैं नौ बज गया आठ बज गया तो हम लोग म म मजबूरी के मारे मैं रह जाता हूँ कम्पनी पे फिर मैं फिर सुबह आता हूँ रूम पे कही कांद होइ गया आइ मार लेते हैं पैसा छीन लेते हैं मज़दूरन के कर लेते हैं तो इसी मारे हमको बहुत डर लगता है तो हम लोग अपन दो चार जने रहें तो अपन कम्पनी में रह जाते हैं रात घर रूम पे नहीं आते हैं ये हम लोग है फिर उधर के यही देखते रहे डर हमको लगता है यहाँ उधर सात आठ बजता है तो हिम्मत करने को पड़ता नहीं जाने के लिए फिर हम लोग फिर एक बार आगे हम लोग एक बार घूमने के लिए गए दिन में अपने घरवाली के लेके और बच्चे मेरे रहे कहे तुम पकालो खाने के लिए और सब रहें दूरी पे रहे वो तीन आए दो चार लोग हमको डर लगा तो फिर ओ तीन चिल्लाने तो ओ तीन सब कोई आए गए क्या हुआ तो ओ लोग कहें तो चले भाग गए इसलिए जाने के लिए हम लोग के जंगल में जैसे कहूँ भी जाते हैं त उक लोग को बहुत डर लगता है कैसे जाएं ये तीन नौंवा में नहीं हैं हम लोग कैसे हम लोग को जानकारी नहीं उ नहीं है इसी मारे हम लोग को बहुत डर लगता है हम लोग जो काम रह होता है तो हम लोग दिन में ही जाते हैं दिग घुमाके फिर के अपन इधर उधर घूम टहल के चले आते हैं ये अपन परिवार को अपने बच्चों को बचाएँ जान ओ करें आज इस कारण हमको घूमने में जंगल में ज़्यादा हमको डर लगता है इसे आते हैं उधर जंगल और ई के हमको जैसे साइंसा सा लगता है जंगल हमको डर लगता है मैं आता नहीं हूँ मैं उधर ही कि कहुं फिर रह जाता हूँ गाँव में कोई के जानते हैं तो उनके रूम पे रही जाता हूँ कम्पनी के और सब रहते हैं उधर रूम पे उन लोग के रूम पे चले जाता हूँ अपन चला आता हूँ फिर सुबह ई यही सब अपन करता हूँ हम हर जगह के केले नहीं जाने के लिए सही हमको लगता है